टेक्नोलॉजी अॼकल्ह जेकी नई नई तकनीकूं हाणे थी मूंखे लॻे थो इहो तकनीकूं तव्हांजी या असांजी सभनीनि जी जिंदगी खे आसानु करण में ॾाढी मदद कंदी अॼकल्ह अहिड़ियूं नयूं नयूं टेक्नोलॉजी अची वियूं आहिनि की कोई बि माण्हू किथे बि वेही करे कुझु बि कमु करे थो सघे हुते कित कंहिं हुने माण्हू खे किथे वञण जी ज़रूरत न आहे तव्हांजे कम एतिरो आसान करे सघंदी आहे मेटावर्स आहे मेटावर्स हिक अहिड़ी टेक्नोलॉजी आहे जिते जंहिमें हिक ई माण्हू ॿिनि जॻहुनि ते रही थो सघे हालांकि हुन टेक्नोलॉजीअ खे अचनि में हीअंर ॾह ॿारहं साल आहिनि पर जेकियूं बि नयूं नयूं टेक्नोलॉजी अचनि थियूं इहो तव्हांजी जिंदगीअ खे आसानु करण लाइ थी अचनि हां हिकिड़ी दिक़तु आहे की जेतरियूं वधीक टेक्नोलॉजी वधनि थियूं ओतिरा ई वधीक साइबर क्राइम्स वधनि पिया था साइबर क्राइम्स अहिड़ा क्राइम आहिनि जेका इंटरनेट जे थ्रू थींदा आहिनि ऐं टेक्नोलॉजी जे थ्रू थींदा आहिनि टेक्नोलॉजी जो ग़लति इस्तेमालु करे थींदा आहिनि पर अॼकल्ह ॾाढियूं सारियूं सिक्योरिटी सिस्टम अची विया आहिनि टेक्नोलॉजी में जेसि ताईं इहो साइबर क्राइम बि रूकनि पिया था पर हां हिननि खे पूरो रूकण में हीअंर टाइम लगंदो पर मां इहो सम्झंदो आहियां जिते कई सारी अच्छाई आहे उते थोरी बुराई त हूंदी पर वध में वधि टेक्नोलॉजी जेकी आहे हूं तव्हांजो जीवन आसानु करण में ॾाढो मदद कंदी